खेतीबाड़ीमे हमरा सभसँ बढ़िआँ तरकारीके खेती लगैया एहि दुआरे जे तरकारीके खेती करु ने तऽ ओहिमे अहाँकेँ किछु पाइयो चलि अबैत छै आ अपना घरके सेहो तरकारी तीमन चलल जे पसन्द मन होइ बेसी खाद नहि बेसी ओहिमे तरह तरहके रङ्ग विरङ्गके जेनाकि खाद सभ चलल छै खतरनाक छै ओहिसँ लोकके लीवर खराब होइत छै किडनी पर असर पड़ैत छै आओर अपन जे खेती केलहुँ तरकारीके तऽ ओहिमे तऽ एकदम बढ़िआँसँ ओतेक खाद नहि पड़ल ओते रङ्ग विरङ्गके ओहिमे जे अखन चलल छै खतरनाक खाद्य सभ बेसी उपजाबऽ बाला ई सभ तऽ ओहिमे हम सभ नहि देलहुँ ओ तऽ अपना सामनेमे केलहुँ आ बढ़िआँसँ एकदम ताजा ताजा खेबो केलहुँ की कहैत छै किछु नगद पाइयो चलि आयल सभसँ बढ़िआँ हमरा तऽ ओ तरकारीके खेती बढ़िआँ लगैया आ खुशियो लगैया जे ओहिमे लागल रहु दिन भर ओकरा सभ केओ तम कोरु तामू ओहिमे पानि पटाउ ओहिमे खाद्य पटाउ ओकर देखभाल करु ओहिमे लागल रहु दिन भर